हा मां अंग्रेजी पत्रिका पढ़ंदी आहियां पत्रिका पढ़ण सां मूंखे ॾाढी नॉलेज मिलंदी आहे ऐं देश जो बि पतो पवंदो आहे ऐं ॿियों त मुंहिंजी अंग्रेजी पढ़ण जी क्षमता बि वधंदी आहे